जोंनि जिल्लायाव बिदिनो मुंदांखा माखासे जायगा आरिफोर दङ बिदिनो जों गिबियाव मख'ग्रोनांगोन अरां हायुङारि पार्कफोरखौ जों मख'नांगोन बेजों लोगोसे जोंनि जागायाव बिदिनो माने टरिस्ट प्लेसफोर जेरै माने भैरबकन्द' भुटान भुटान अरुनाचलनि सिमानि जि जोंनि जिल्लायाव दङ आरो बेजों लोगोसे बगामाथिफोर दा बेफोरबायदि जागाफोरखौ मख'नांगोन आरो बिदिनो थिग बिदिनो फरेस्ट एरियाफोर दङ आरो गोबां बिदिनो निजा भाबै बनायनाय माने रिजर्टफोर दङ दा बेफोरबायदियाव जोङो माने मेंगानाय हाबाफारिखौ लाना माने हाबाफारि लाजायो आरो बे बिदिनि गेजेरजों मालाबा समाव जायगाफोरखौ बेरायनानै गाहाम मोनो आरो बिजोंनो बिदिनो बायदि रोखोमनि मिउजिकेल इभेन्टफोर जाग्रा हिसाबै जोङो गोबां माने समाव बिबायदिफ्राव माने जों खौसेथि हिसाबै खामानि मावनो थाखाय बिब्दि जायो आरो बिदिनो जों सम सम माने जोंनि जिल्लायाव टंलायाव बिदि सिनिमा हलफोद दङो दा बेफोरबायदिफ्रावबो जोङो माने मालाबा समाव माने थाद'नाय गैयै माने खामानि गेजेरजों मालाबा समाव जोङो गावखौ थाजिम मोनहोनो थाखाय दा बेबायदि फ्रावबो जोङो माने लानो हायो जोंनि अदालगुरिनि हिसाबै जोंनि डिमाकुसियावबो माने मोनसे जे फुटबल गेलेनायफोर जायो दा बे गेलेनाया जोंनि जि जायगानि मोनसे मा होनना बुंगोन फेस्टिबोलफोरबायदि जोङो बेयो आरो फुटबल गेलेनायखौ जोङो खालामो जाय माने बिर जोहोलाव जोहोलावफ्रा गावनि हारिनि थाखाय बाउसोमनानै जि जिउ बाउलांबाय बिथांमोननि मुङै बिथांमोननि मुंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो बिबायदि माने गेलेन्स गलकाप बिबायदि फुटबल बादायलायनायखो जोङो खालामो आरो जोंनि जिल्लायाव जोंनि जागायावल' नङा आरो गुबुन माने आनस'लिखफोर बेफोरबायदि आनस'लिखफ्राबो गाव गाबावनि जागानि जे हारिनि जि बिर जोहोलावफ्रा हारिनि खामानि मावलांनायाव जिउ बाउलांबाय आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिदिनो बायदि रोखोमनि इभोन्ट्सफोर फुटबलनिफ्राय लानानै भलिबल बादायलायनाय बिफोरबायदि बादायलायनायफोरखौ लायो आरो बिनि गेजेरजोंनो आरो गोजोन आरो खौसेथि बे खौसेथिफोरखौ जोंनि गेजेराव हारि धोरोमफोरखौ बासियालासिनो खामानि मावलांनायाव आरो गोबां माने थुलुंगाखां एबा बेबायदि समाजनि आरो मोजां आरो जौगानायाव बिबायदि इभेन्ट्सफोरा जोंखौ माने मदद होयो आरो गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों जेब्लाबो आरो हारिनि फारसे जि मावलांनाय बा हारि बासिया लासिनो बिबायदि खामानि मावलांनायाव हेफाजाब होयो होनना आं सानो